उन्दै समाव बिमा बिफानि अननाय आरो खांनाय बानाय आरो गेलेनाय बारनाय मोसानाय लोगोफोर आरो बिदा फंबायमोनजों थांफानाय गेलेनाय खारनाय बारनाय बिसोरनि फोरोंनाय

अबावबा बाहायबा थांनांगौबा लेंलांनाय आरो जायाबा फोरोंनानै होनाय मबेबा जिनिसा ओरै नङा ओरै होनना बुंनाय आरो माखौबा जायाखैबा खिथायोमोन बिमा बिफा

अनसायोमोन आरो माखासे माखासेफ्रा इसे गेदा होयोमोन नाथाय गिदिरफ्रा साबसिन बिदि बुंनो नाङा होननानै खिथायोमोन बिसोरखौ

बयबो मानिलायोमोन उन्दैफ्राव उन्दैनि गेलेनाया

गोसोखांथाव गोसोखाङो आरो उन्दै समनि बिमा बिफानि अननाय आरो थिननायखौ बयबो बावनो हाया आरो बयनिबो गोसोआव बेयो

रावबो बावनो हाया आरो बबेबा बबेबा खामानियाव बिमा बिफाया मोजां जाथों साननानै स्कुलाव कलेजाव दोनलाङो दोनलांनानै जाहाथे सासे गिदिर राफोद साख्रि बाख्रिनि गेजेरजों थाङो आरो न'खरखौ सालायलांनो हायो साननानै बिमा बिफाया स्कुल कलेज दोनलाङो आरो बयबो बिमा बिफाया उन्दैफोरखौ मोजां जाजानो लुबैयो खेला दुला गेलेनाय आरो मोसानाय बायदियावबो बयबो इन्टारेस्ट दङ आरो बिमा बिफानाबो माखासे खेला दुला फरायनाय बिदियाव सोनानै होयो